जी हाँ डाक टिकट सिक्के चट्टानों को इकट्ठा करने का सेकक्षित मूल एक बहुमूल्य रूप है इस से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि डाक टिकट पहले किस प्रकार जारी की जाते थे बीच में किस प्रकार की हुई वर्तमान में किस प्रकार के डाक टिकट मिलते हैं इसी प्रकार सिक्के के प्राचीन समय में किस प्रकार के सिक्के थे उस के बाद सिक्कों में किस प्रकार से बदलाव किया गया और वर्तमान में सिक्के किस प्रकार के चलते हैं और उन सिक्कों पर पहले किस तरीक़े के चित्र बनाए जाते थे इस का भी हमें देखने को मिलता है कि चट्टानों पर पहले किस प्रकार के चित्र थे डाक टिकिट पर पहले जो चित्रकारी होती थी उस में और वर्तमान में जो चित्रकारी होती है उस में कितना अंतर है ये देखने को मिलता है और इस में डाक टिकट सिक्के और चट्टानों हमें तीनों पर जो प्रिंट देखने को मिलती है वह बहुत ही बहुमूल्य है इसी लिए हम समय समय पर इसको देखते है कि पहले क्या था अब क्या है और बाद में क्या हुआ